धिया पूताके सुखके पहिल सालके दौरान अलग अलगसे स्वीकार कएल जाइ जाइ छै शुरू शुरूमे बच्चा होइ छै नबजात ओहि नबजातके बहुत देखभाल कयल जाइ छै जाइ छै ओकरा कोइ छू नहि सकै कोइ लए नहि सकै ई सकै छै बहुत ओकरामे मतलब देखभाल कैरिके ई जे रखे पड़ै छै कोइ छुतै तऽ ओकर किटाणु एगदम लागि जाइ छै बच्चा बच्चामे तकरबाद देखके एक दूगो लोग रहै छै देखै छै इसब एना नहि छुइयै एहिसे नहि करही किछु नहि छुबही ई खिल्बली खिल्ली बच्चाके देखभाल करए खातिर मम्मी मम्मी हमेशा ओकरा देखैत रहै छै की भूख लगलै कि नहि लगलै ई नहि लगलै भूख पहिने पानिसे ओकरा दूध पिलैने माँ अखन दूध पिलैने देखहो ओ ओकरा देखभाल करए पड़ै नहि होइ छौ एक घंटामे तेल मालि मालि मालिश करए पड़ै ई दै छियै आओरो बच्चा बच्चाके तरफ तरफ से कोनो ने कोनो लोगके रहैये पड़ै पड़ै छै बच्चा बच्चा बच्चामे खे इधर उधर जाइ सकै छै मतलब कोइ भी अपना अंग उठेतै तभियेसे लएकए जाइ सकै छै बच्चा

मतलब ओकरा कोइ थोड़ा बहुत पानि खान खाना चाबल दालि इसब इसब पड़ै पड़ै छै लेकिन फिर भी ओकरा देखए पड़ै छै की कैसे रहै छै नहि रहै छै इस इसलिये भी मतलब चलनाइ बुलनाइ नहि छै इसी बजहसे परिवार चलबै छियै होइ छै ई नहि छै ओकरा बहुत देखभाल करए करए पड़ै छै की सबदिन आरो खान खानपान कपड़ा गाड़ी इसब ई देखए पड़ै छै की बच्चा मतलब की करै छै नहि करै छै ई तऽ गार्जियनके तऽ खासकरके बच्चा कहै छै मामा बौआ भगबान की कहै कहीँ गिरलै की नहि गिरलै फेर कहै छलै कि खाना खिलैनाइ इसब तऽ एगो बनल रहै छै बहुत सारा तरीकाअइसे करो ई करो लेकर करो